जब कोविड नाइन्टीन हमारे यहाँ भारत में आया था तो राजस्थान में आया था तो काफ़ी सारी दिक्कतों की परेशानी करनी पड़ी थी अब देखेंगे की पूरी लॉक डॉऊन की सुविधाएँ हो गई थी सब सब जगहाए बंद हो गई थी स्कूल वगैरह ऑफिस वगैरह सभी बंद हो गए थे तो स्कूल शिक्षा के लिए यह सरकार ने निकाला था हल की ऑनलाइन पढ़ाई होगी स्कूल अगर बंद है तो कोई बात नहीं ऑनलाइन पढ़ाइयाँ कराई जाएँगी आपको ऑनलाइन टीचर आपको बतायेंगे की आपको क्या करना है कैसे पढ़ना है वो अच्छे से ऑनलाइन पढ़ाते थे बच्चों को समझाते थे टिका विकरण भी होने लग गया था आपको पता लगेगा हम लोगों ने कोविड की इन्जेक्शन भी लगवाए थे काफी सारी वैक्सीन आ गई थी तो हमें प्रो हमें वो प्रोवाइड करवाया गया था हमें इन्जेक्शन लगवाए गए थे हमें समय समय पर सारी सुविधाएँ दी गई थी कोविड नाइन्टीन का टाइम काफी मुश्किल भरा था राजस्थान में शिक्षा को लेकर काफ़ी सारी चीज़े ऐसी निकाली थी जैसे ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कुछ चीज़ें ऐसी हो गई थी जैसे आप पढ़ सकते है ऑनलाइन काफ़ी मतलब ऑनलाइन काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आ गई थी कि शिक्षा को कोई दिक्कत नहीं हो रही थी आगे बच्चों को प्रदान करने के लिए काफ़ी सारे ईग्जाम भी ऑनलाइन लिए गए थे काफ़ी बच्चों ने काफी अच्छे तरीके से शिक्षा ग्रहण करी थी